छोटे छोटे पंछियों को हम लोग देख के ही जान जाते हैं इनको क्या दिक्कत है दिक्कत जान जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत चारा पानी उनको देखते हैं दे देते हैं बाकी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं मछलियों को पालते हैं इन पंछियों को जैसे वो किसान छोटे छोटे हैं पालते हैं पंछियों को तो उनको बताते हैं पंछी पालने से ठीक रहता है तो उनको पूरी राय देते हैं पूरी की व्यवस्था करते हैं तो कहते हैं इसका दाना कहाँ मिलेगा दाना बोल देते हैं तो जाइए अपने ब्लाक समिति में ही मिलेगा ले आइए अपना जान के दाना उसको जो पंछी पालना है उसको वो दाना दीजिए अपना ले आइए पालिए उसको जो है सेवा करिए उसकी कोई दिक्कत होती है तो उसको वहीं पे दवा दीजिए थोड़ा सही सही हो जाएगा उसको बाकी जो आप पालने रहेंगे तो आप सीख जाएँगे उसको क्या दिक्कत हो रही ये समझ जाएँगे आप बाकी सरकार से मदद यही मिल जाती है अपना पंछियों को ब्लाक से दाना है लेने जाता है वो ले आते हैं अपना खिला भी देते हैं सही हो जाती हैं अपना ये दाना थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं खाती रहती हैं अपना बस यही सब है थोड़ा पंछी छोटे जो होते हैं उसको तो पालने में दिक्कत ज़्यादा होती है तभी व्यापार हो पाता है नहीं तो व्यापार भी नहीं चल पाएगा छोटे पंछियों को पालने में बहुत ध्यान ही रखना पड़ता है छोटे बच्चे को ध्यान बहुत रखना पड़ता है छोटा दाना खिलाना पड़ता है ब्लाक से लाके उनको बताना पड़ता है ब्लाक में हमारा बहुत छोटा पंछी है तो वो ब्लाक में सही दाना देते हैं जैसा पंछी हो वैसा ही दाना ब्लाक में दे देते हैं अपना तो वैसे ही हम लोग उसको लाते हैं एक ठो दाना खिला देते हैं तो जब दाना खिलाते हैं तो सही हो जाता है ले आते हैं अपना तो सबको राय दे देते हैं अपनी थोड़ी बहुत